भारत में इंटरनेट आने से बहुत ज़्यादा सुबधा मिल गई है जैसे कि इंसान आज कल ज़्यादा फेसबुक चलाना ज्यादा पसंद करते हैं उस पर भी जैसे पहले यह था जो हर चीज़ पेपर के माध्यम से पता चलता था और आज का ज़माना है जो कुछ भी हो तुरंत लोग इंटरनेट खोल के अपना देख लेते हैं हर चीज़ सर्च मार कर देख लेते हैं गुगल गुगल पर सर्च मारो जो भी हो रहा है सब न्यूज मिल जाता है और आज कल यूटूब ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि यूटूब से सिलाई हो कढ़ाई हो अच्छी अच्छी सिलाई कढ़ाई सीख लेते हैं उस पर से जैसे अगर खाना बनाने में प्रोब्लम हो तो वह भी इंसान घर में बैठे बैठे हीं यूटूब से देख कर खाना अच्छे अच्छे तरह से बना लेते हैं और ऐसे बहुत सारी सब सुवधा मिल गई इंटरनेट की वजह से इंटरनेट आने से इंसान कहीं भी कोई भी कोना में हो वहाँ इंसान की बाते हो जाती है वीडियो कॉलिंग पर बाते हो जाती है तो हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा ही वह हो गया है इंटरनेट आने से मतलब आद अब यह नहीं है पहले यह था जो इंसान कहीं से भी कहीं चला जाता था तो वहाँ से चिट्ठी आती थी तो घर पर चार दस दिन चार दिन पाँच दिन दस दिन लग जाता था आते आते फिर घर पे कोई खबर आती थी जो हाँ चिट्ठी आई है हमारे बेटे का तबियत खराब है हमारे हसबैंड का तबियत खराब है बट अब इंटरनेट आने से हर चीज़ मिनटों मिनटों पर पता चलती रहती है घर पर माँ पापा सब एक मिनट में कॉल करके बीडियो कॉल करके पता कर लेते हैं जो हमारा बच्चा कैसा है कहाँ है बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब इंटरनेट से बहुत सारा सुवधा मिल गया है बच्चों को पढ़ाई में सहुलियत मिल गई है कोई चीज़ आज कल मतलब जब हम लोगों का जवाना था तो दो दो तीन तीन ट्यूसन लगा कर हम लोग को पढ़ाया जाता था अब अगर बच्चो को इस्कूल में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो इंटरनेट से भी देख के समझ लेते हैं जो क्या है नी है जो चीज़ समझ में नी आ रहा है पहले यह था हम लोग के जवाना में यह था जो जो चीज़ समझना था टीचर से ही पूछते थे अब ऐसा नहीं है तो इसलिए इंसान आज कल ज़्यादातर यूटूब देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ भी सर्च करना हो गूगल से भी सर्च करके पढ़ लेते हैं और कुछ भी हो कुछ भी घर का अगर कुछ भी हो ज़मीन जथा का भी हो अगर कहीं भी कुछ हो गया है तो तुरत इंटरनेट पर आ जाता है वह चीज़ तो इंटरनेट से काफ़ी सारा सुविधा मिला है लाभ मिल रहा है हम लोगों को हमारे बच्चों को भी मिल रहा है आज कल हम लोगों के बच्चे कोट इस्कूल में अपना मतलब पढ़ाई करके आते हैं ट्यूसन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है घर पर ही अपना फोन से हीं पढ़ लेते हैं इंटरनेट से हीं पड़ लेते हैं तो अच्छा है इंटरनेट आने से तो सबको सुवधा मिल गया है बड़े बुज़ुर्ग भी बोलते हैं जो बहुत अच्छा भाई यह इंटरनेट काफ़ी सारा लाभ मिल रहा है काफ़ी सारा लाभ उठा रहे हैं इंटरनेट का

हम तो यही बोलेंगे जो यह इंटरनेट काफ़ी सारा मतलब लोगों को वो कर रहा है कोच कुछ भी हो इस पर मतलब कोई भी इंसान कुछ भी करना चाहे जॉब भी ढूंढना हो तो इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं आप जैसे कब सरकारी नौकरी के लिए वह करना हो तो इंटरनेट से आप कर सकते हैं तो काफ़ी सारा लाभ मिल रहा है इंटरनेट से अच्छा है बहुत ही बढ़िया है तो हमें तो बहुत अच्छा लगा अच्छा क्या लगा सबको अच्छा लग रहा है आजकल तो बिना इंटरनेट का कुछ है ही नहीं घर में भी अगर एक दिन अगर नेट पैक ख़त्म हो जाए तो जैसे लगता है कुछ है ही नहीं तो इसलिए नेट ज़रूरी है काफ़ी चीजों के लिए और इससे बच्चे काफ़ी सारे चीज़ भी सीख रहे हैं घर में बैठे बैठे नेट से मतलब इंटरनेट से इंसान डांस भी सीख सकता है खाना अच्छा अच्छे बना सकते हैं सिलाई भी सीख सकते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं तो यह इंटरनेट आने से काफ़ी सारा सुविधा मिल गया है तो हर घर में आप अगर इंटरनेट न हो तो जैसे लगता है जिंदगी थम गई है तो काफ़ी अच्छा है यह तो इसलिए सारी यूज करते हैं यह चीज़ इंटरनेट के बिना तो कुछ है ही नहीं अब